हम पालतू जानवरके रुपमे अपन गाय रखलियै बकरी रखलियै जिससँ न भेलै उसे उ सबके हटा देल गेलियै अते नीक नहि लगै छै एहिके कारण कि बकरी रखे छियै तऽ घर दुआरि गन्दा हो जाइ छै गाय रखै छियै तऽ ओकरा लेल ओकर खाना पीना भोजनके समस्या करैवला लोक नहि है बच्चा सब पढ़ै लिखैमे व्यस्त रहै छै एहिके लेल ओकर सेवा नहि हो पबै छै जिससँ ओकर जिन्दगी कष्टदायक हो जाइ छै ई सब देखके मन नहि लगै छै एहिके लेल पालतू जानवर राखै लए अच्छा नहि लागै छै बच्चाके पढ़ाइ लिखाइमे दिक्कत होइ छै एहिके लेल पालतू जानवर नहि रखै छियै